हेल' ए आं बङाइगावनिफ्राय फैदोंमोनहाय गारिया आनदायफैबायसो आंहा क'क्राझाराव माबायाव फैफेरा आं खुनु दिन दासो फार्स्ट फैदों बेनिखायनो आनदायफैबाय आंहा बबे बबेजों गारिया बबेथिं थांबा बबेथिं माबागोन ओरै खारिगावथिं

ए

आं होनबालाय दा आनदायफिनबा नोंनाव फन हरफिननोसै आं खुनु दिन फैफेरथाराखैना दे दा फन हरफिनगोन आं आनदायबा फैफेरा खुनु दिन थाबायफेरा नालाय दासो फार्स्ट फैजेननायखाय आनदायफैदों ओं ओं दे आं दा फन हरफिननोसै होनबा आनदायबा